राजस्थान में घणेई पर्य पर्यटकनि लाइ घुमण जी शहर शयूं आहिनि जीअं जयपुर में हवा महल सिटी पैलेस अम्बर क़िला ऐं जंतर मंतर वेद शाला जेसलमेर में गोल्डन सिटी सेम रोल केटिलो जोधपुर में हाइवे टू तारा ब्लू सिटी कल्याण झील ऐं रणथंभौर में अक्टूबर फेब्रुअरी में गणेश मंदर जी में ॾाढी भीड़ लॻी पेई हूंदी आहे बूंदी में बूंदी में नवल सागर सुख महल ऐं दशा दवाई कुंड तारागढ़ अलवर में बानगढ़ क़िलो ऐं बानगढ़ क़िलो चितोड़ में चितोड़ में चि चितोड़ झील राजा कुंभ का महल फतेह प्रकाश महल माउंट आबू में अंबाजी जो मेन मंदरु पहाड़ी इलाइक़ा नक्की झील पीस पार्क अजमेर में दर्गा शरीफ़ पुष्कर ऐं ब्रह्मा जो मंदरु मथे माता जो मंदरु आहे ऐं झूलेलाल जो मंदरु आहे उते मतिलबु बुढ़े पुष बुढ़ो पुष पुष्कर आहे उते माण्हू सनान पाणी उमास ॾींहुं करे ऐं इहो ग्यार्स ॾींहुं ईंदा आहिनि उदयपुर झीलनि जो शहर आहे पिंजोला जी झील झील फतेह सागर जो मंदरु मानसून पैलेस ऐं बीकानेर में जूनागढ़ क़िला लाल क़िला पैलेस करणी माता मंदरु